अ खुलुमबाय औ खालामदों पास बिगा दों जोंहा न' दोनो न' दोनो नांजाबनाय आरो बागाना

अ ए एखमब्ला बेफारि फाययो लांग्रा आलांगि बायो आरो मबेबा बोसोराव बागानावनो हैयो अ अ औ थिगानो ओंखारदों दावाइ होयो आरो दावाइ ओइ रेड सिफाइडारनि होनो गोनां जायो माब्लाबा आरो माब्लाबा ओइ बुकारफ्लुनिबो अ बिखोनथ' रेड सिपाइडार होनो बिखौनथ' लाल ओमफाय हासार अ अ अ अ बे गान्दि गान्दि सोबो माबा जाथोसे एम्फौ बिरनाय बिरनाय एम्फौ आ गान्दि सोबबा बि बिलाइआ माबा गंगार खर' बानाय होनो बर'आव बिफोरबायदि जायो आरो बिसोरखो नायनानै डाइरेक्ट माबाखोनो होयो अरगेनिक होआ ओइ डाइरेक्ट फार्मनिफ्राय बायना होयो

अ अ अ अ जोंहाथ' बारियावनो बागानावनो माबा थिंखि फबना लाखादो हा सिंनिफ्राइ दै बहननो हानाय माबा मेचिनदो बि दै सारनायखौ नांथ'आ जाहा बे बागानावनो गायखाना लादों नालाय ओमफ्राय कारेन्ट दे दे दे जागोन दे